ہیلو آپ عاطف ٹور اینڈ ٹریول سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اصل میں آپ کے یہاں سے گاڑی بُک کی تھی اوکھلا جانے کے لئے لیکن میرا جو ہے اچانک اِرادہ چینج ہو گیا مجھے وزیر آباد جانا پڑ رہا ہے لہٰذا آپ اپنے ڈرائیور سے یہ میسیج بھیج دیں کہ وہ بجائے اوکھلا جانے کے وزیر آباد اُن کوجانا ہے اور میں اُن کا ویٹ کر رہا ہوں